हम अपन इलाकामे ओकर आसपासके इलाकामे एक टकरावके खबर सुनने छी ओहि बीचमे सुनने छी जे दूटा भाइ छलखिन तिनका दूनू बीचमे द्वन्द्व भेल छनि ओकर कारण किछु नहि छल छोटसन कारण जेकि सम्पैत सबसँ पैघ कारण ओकर वजह छलनि सम्पैत हुनकर सम्पैत कम छलनि आओर ओ जे छलनि से हुनकर पैघ भाइके भेटल छलनि ताहि लऽ कऽ हुनका असलमे बहुत पैघ झँझटि भेल छलनि आओर आजुक जुगमे ई बहुत आम बात अइ जे सम्पैत लऽ कऽ देखि रहल छी झँझटि भऽ रहल अइ